हम जे यऽ सिलाइ जे यऽ बगल मे एकटा पड़ोसी यऽ पहिले हमरा ओते सिलाइ तऽ नहि आबैयऽ त घर मे मशीन खरीदलक सब कहलक की सीख सिलाइ सीख लिए बगल मे एगो आन चाची यऽ ओकरा ओ सिलाइ करैत छला सबचीज सियैत छला कहलक की हमहू करब हमरो सिखाय दिअ तऽ ओ कहलक ठीक यऽ हम जे हुनका आँगन गेलहुॅं सिलाय जे यऽ धीरे धीरे कए कऽ पहिले तऽ हम कागज पर सिखलहुॅं ओकरबाद टुकड़ा सबपर सिखेलक ओकरबाद धीरे धीरे कए कऽ कपड़ा पर सिखेलक मशीन चलायल सिखेलक आब जे यऽ हमरा कोइ दिक्कत नहि आबैया जे दिक्कत भी आबैया बगल मे चाची रहैया हुनकासँ हम पूछि भी सकै छी ई कारण आर जे यऽ सिलाइ जे आब हम दोसरा लोक के जे कए कऽ जे दै छी ताहि कारण कियाक तऽ हम छोट रङ्गे पोस्टर भी सटने छी तऽ ओकरो लोक पैढ़ कऽ आबै छथिन अपन हमरा घर पर तऽ बाहर मे नहि यऽ हमर घर यऽ घर मे यऽ जे मशीन के रखने छी जब हमरा टाइम बचैया पैढ़ लिख कऽ ओकरबाद हम सिलाइ भी कर लै छी आर जे आबैया चाची सब ओकरो कहलहुॅं अहाँ जे यऽ अपन अरोसी पड़ोसी भी कहि सकै छी कि हम सिलाइ करै छी कोइ दिक्कत जे सिलाइ मे नहि होत जेहन कहत ओहन हम सी कऽ दए सकै छी तऽ धीरे धीरे ई जे यऽ आदमी एकरे द्वारा जनैया जे हमहू सिलाइ करै छी एकदोसरा के कहैया आबैया सब सिलाइ करैला तऽ ओकरे मे जे यऽ सिलाइ हम भी करै छी